दिल्लीमे छलाह एक आदमी हुन् ओ हमरा कहलथि अहाँ अपना पिताजीके हमर अपन पिताजीके फोटो एकटा बना दिअ ओ फोटो हाथके पेन्टिंग फोटो बनेनाइ अगर मनुष्यके फोटो बनेबाक छै सेम टू सेम मिलबाक छै तऽ कने दिक्कत होइ छै लेकिन पोर्ट्रेट जे छै बनेबाक लेल कैनवेस लऽ कऽ हुनका हम पेन्टिंग धीरे धीरे तैयार कयलहुँ पन्द्रह दिन लागल ओहि पेन्टिंगके तैयार करयके लेल जहन लऽ के गेलियनि तऽ परिवारमे आ जिनका देलियनि ओ खुश भऽ गेलाह जे हमरा पिताजी आइ साक्षात जिंदा भऽ गेलाह बहुत बढ़िआँ हुनका लगलनि आब ओ कहय लगलाह एहन पेन्टिंग अहाँ बनेलियै कोना लेकिन कहलियनि जे ई हमर पेन्टिंगके शौक छलय हम बनेलहुँ हेँ ओ आब हमरा पूछय लगला जे एकर कीमत कतेक हेबाक चाही कहलियै एकर कीमत अहीँसभ कहब हम किछु नहि कहब ओ खुश भऽ कऽ हमरा बहुत ढेरी सभ पाइ दऽ देलाह आओर कहलाह जे हम पेन्टिंगके ई बहुत संजोगि कऽ राखब ई दिन प्रतिदिन हमरा घरमे लागल रहत हिनकर हम आब पूजा करबनि ओहिके लेल धन्यवाद